हल्लो शंकर शर्मा जी बात कर रहे हैं सर जी मैं प्रीतम जाट बात कर रहा हूँ सर जी सर मुझे कार लोन लेना है एक जी सर डस्टर है सर जी डस्टर में कीमत बारह तेरह लाख रुपये है पूरा ही चाहिए सर एक दो लाख रुपये हम भर देंगे उसमें बाकी का सब चाहिए जी सर हमारे पास अपने सारे डाक्यूमेंट्स हैं जी और नहीं सर पहले लिया था होम लोन लिया वह कम्प्लीट हो गया न न कुछ नहीं कुछ नहीं है सर कुछ नहीं है जी सर कम्प्लीट हो गया टाइम से जी ठीक है सर आठ सौ पच्चीस है जी एक गाड़ी हमने नई ले ख़रीदनी है अभी कुछ नहीं कराया सर जो आपसे पहले बात कर रहे हैं न हम आपके पास ई एम आई करवा देंगे

मेरा बी ओ बी बैंक में खाता है बैंक ऑफ़ बड़ौदा इसी बैंक ऑफ़ बड़ौदा से लिया था सर जी सर मिल जाएगा न अप्रूवल सर जी जी सर कल आता हूँ मैं आपके पास ग्यारह बजे के समथिंग

ठीक है सर ठीक ठीक ठीक है सर